हैलो हांजी हा मां दवाखाने मां थी ॻाल्हायां

इलाज त तव्हांजो थी वेंदव पर पर अञा तव्हां हीअ ॿुधायो की तव्हां ईअं का गोरी वोरी खाधी अथव अच्छा पोइ फ़ाइदो अच्छा त तव्हां हिकु कम कयो तव्हां मुंहिंजे हिन अच ॿ दवाखाने में अचो त मां तव्हांखे ॾिसी करे ॿुधाए पाईंदमि तव्हांखे छा थियो अथव हा छा आहे की खाइण पीअण जी ॻाल्हि आहे त पोइ छा चाइबो आहे जांच वग़ैरह करिणी पवंदियूं आहिनि तव्हांजे खून जी जांच थी थी सघे तव्हांजे हिन ॿी बि जांचू थी वेंदस असांजी क्लीनिक ते त तव्हां अची करे ॾिसूं मां तव्हांजो चैकअप तव्हांजो इलाज कयाव त पतो पए तव्हां तव्हां न हिकु कम कयो तव्हांखे ईअं चक्कर वक्कर बि अचंदो त था हिन सां तव्हांजे हिन पाड़े में केरु हुजे आ तव्हांजे घर में केर हुजे जंहिं वटि गाॾी हुजे त तव्हां उन सां गॾु अची वेंदा दवा खाने में अची वञो मुंहिंजो दवाखानो ईअं त असां त कलाकु अञा खुलियल आहे थोरो झट अचनि जी कोशिशि कजो ताकी मां तव्हांजो इलाज करे सघां छा आहे की मूंखे वरी घर वेंदमि हली टाइम थी वेंदो त न न हीअं का ॻाल्हि कोन्हे तव्हां घबरायो न तव्हां तव्हांखे इलाज थी वेंदव अहिड़ी का वॾी ॻाल्हि कोन्हे खाइण पीअण सां ई आहे थींदो रहंदो आहे ईअं त हा त न न तव्हांखे सई सलाहु ॾिनी अथव तव्हां न अचिबो आहे हाली फिलहाल मां तव्हांखे चवाव थी तव्हां हाल फिलहाल नींबू पाणी पी ॾिसजो उन खां पोइ तव्हां न हिकु बार अचनि जी कोशिशि कयो छो आहे की झट अचनि जी कोशिशि कयो छा आहे की इन सां अचनि तव्हांजी तबियतु वधीक ख़राब थी वेंदव त वरी तव्हांखे वरी रिस्क थी वेंदव त इन खां सुठो तव्हां आहे न जल्द सां जल्द अचनि जी हिन जो कोशिशि कयो ताकी मां तव्हांजो इलाज करे सघां हा हा हा मुंहिजो दवाखानो अञा खुलियल आहे हा थी वेंदव ईअं का ॻाल्हि कोन्हे अगरि केर ईंदो आहे मरीज़ त असांजो दवाखानो ईअं असां छॾे कोन्ह वेंदा आहियूं पोइ हुनजो अच्छे सां इलाज कंदा आहियूं उन खां पोइ ई असां वेंदा आहियूं घर ऐं असांजे हास्पिटल में सुठी दवाऊं मिलंदी अथव तव्हां हिक दफ़ो अची ॾिसो फीस बि घटि ई अथव ठीकु आहे